जी कौन बात कर रहे हैं जी मैं आशीष दुबे हॉस्पिटल अधिकारी बात कर रहा हूँ कहाँ से बोल रहे हैं आप जी अच्छा बताइए क्या काम है जी अच्छा अभी आपको कोई वैक्सीन लगी है क्या तो यह फस्ट डोज है ना जी अच्छा तो आपकी एज क्या है ट्वंटी एट एज जी अच्छा बिल्कुल तो अभी हमारे पास में कोवेक्सीन नहीं है कोविशील्ड नहीं है कोवेक्सीन है अवेलेबल कोविशील्ड तो अभी अवेलेबल नहीं हो पायेगी हॉस्पिटल में वह क्या है अभी ख़त्म हो गई है तो अब अभी कोवेक्सीन अवेलेबल है हॉस्पिटल में तो आपको कोविशील्ड लगवाना है या कोवेक्सीन लगवाना है कोवेक्सीन भी अच्छी है कोवेक्सीन भी आप लग लगवा सकते हो जैसे चाहो तो ठीक है सर तो आप आ जाइएगा आप ग्यारह बजे आ जाइएगा हाँ हाँ अभी इसका सेंटर है अपना शासकीय हाई स्कूल है जो वहीं पर आपको आना है ठीक ग्यारह बजे पर्ची कटेगी उसके बाद आपको कोवेक्सीन लगेगी रजिस्टैसन कुछ नहीं है आधार कार्ड लाना है साथ में और आपको पर्ची कटेगी मैडम बैठी हैं बाहर वह आपको सब समझा देंगी पुरानी जानकारी चाहिए हो फिर हम बैठे हैं बाहर ठीक है सर और आप लापरवाही तो नहीं रख रहे हैं अपना स्वास्थ का ध्यान रखना हैं किसी से संपर्क में नहीं आना हैं जो भी खाँसी खाँसी सर्दी हो जिसको उससे दूरी बना कर रखना है पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते रहना हैं और अच्छे से रहना है ठीक है सर ठीक है कल आ जाइएगा ओके ठीक ठीक ठीक धन्यवाद